ہاں ہلو ہاں بولیے میم کیا بات کر رہی ہیں ہاں جی جی آپ صحیح جگہ فون لگائی ہیں بات کریے کیا بات کرنا ہے آپ کو اچھا آپ کو لنچ آڈر کرنا ہے فائیو پیپل کے لیے اپنا آڈر پلیس کرائیے میں نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں بولیے پوہا اور سیخ کباب صرف فائیو پیپل کے لیے آپ کو چاہیے اچھا اچھا ہاف پلیٹ رہے گا یا فل پلیٹ اچھا فل پلیٹ رہے گا اور اس کے ساتھ کچھ سویٹ ڈش اور جلیبی ہو گیا یہ بھی آپ کو فائیو پیپل کے لیے چاہیے یہ آپ کا آڈر پلیس کر دیا ہم نے اچھا میم یہ بتا دیجیے کہ جو آپ نے سیخ کباب آڈر کیا ہے اس میں اسپائسیز کیا ہوگا کیسے اسپائسی چاہیے آپ کو یا کیسا چاہیے اسپائسی چاہیے فل فل اسپائسیز ہوں گے آپ میں ٹھیک ہے اور میم ہمارے یہاں بہت سارے اسپیشیلیٹی ہے آپ کچھ اور بھی آڈر کرنا چاہیں تو آپ کرا سکتی ہیں سافٹ ڈرنک کولڈ ڈرنک پسند کریں گی یا آئس کریم ہے کولڈ ڈرنک چلیے ٹھیک ہے اور جوسیز ہیں ڈفرنٹ ویرائیٹیز کے آپ کہیں تو وہ بھی کر دوں اچھا اور میم سویٹ ڈش میں کچھ اور آڈر اگر آپ کو کرانا ہو تو آپ وہ بھی بول دیں ہاں پیسٹری ہے چیز پیسٹری ہے پائنیپل فلیور میں ہے اسٹرابیری ہے ونیلا ہے آپ جس فلیور میں چاہیں گے ونیلا پیسٹری یہ میم کتنے پرسن کے لیے چاہیے ٹو پرسن کے لیے پیسٹری اوکے میم اور میم جو آپ نے ڈرنک آڈر کی ہے وہ کتنے پیپل کے لیے ہے پانچ لوگ کے لیے میم اپنا ایڈریس بتا دیں جہاں آپ کو یہ فوڈ ڈلیور کرانا ہے ایڈریس بتا دیں اچھا رائل ہوٹل اوکے اوکے رائل ہوٹل میں آپ کو لنچ کے لیے چاہیے آپ کا لنچ تک پہنچ جائے گا آڈر ڈلیور ہو جائے گا ایک گھنٹے کے اندر اوکے میم اوکے اور آپ کو ہمارے یہاں کے فوڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہاں بولیے آپ کیا بول رہی ہیں بالکل میم بالکل اس کی آپ ٹینشن ہی مت لیجیے اس کی گارنٹی ہم دیتے ہیں اوکے آڈر کرنے کے لیے تھینک